हाँ सर आप तंदूरी रेस्टोरेंट से बोल रहे हैं सर मैंने आपके यहाँ खाना ऑर्डर किया था लेकिन सर मैं जा रहा हूँ बाहर जिसके लिए लेट हो रहा है मुझे तो मैं ऑर्डर कैंसिल के कर रहा हूँ तो इसी वजह से सर ऑर्डर रद्द करणा पड़ रहा है सर आप प्लीज मेरा पैसा वापस कर देंगे क्या सर प्लीज मेरा पैसा वापस कर दीजिए क्योंकि सर मैं खाना अब ले भी नहीं पाऊँगा क्योंकि मैं बाहर जा रहा हूँ कि लोगों की तबियत खराब हो गई है उसनको हॉस्पिटल लेके जाना है तो इसके वजह से मुझे खा खाना आपको वापस करणा पड़ रहा है सर ये जो ऑर्डर संख्या आपकी है ऑर्डर संख्या पचीस है ठीक है सर और मैंने यू पी आई से आपको पेमेंट किया था सर मैंने आपको यू पी आई से पेमेंट जी जी जी ठीक है सर आप रद्द करवा दीजिए प्लीज सर आप धन वापसी करवा दीजिए सर कब तक आप पैसा वापस कर देंगे मेरा नहीं सर प्लीज सर जल्दी करवा दीजिए सर जल्दी करवा दीजिए मुझे जाना है सर बहुत इमर्जेंसी है जिसके लिए मैं बाहर जा रहा हूँ प्लीज प्लीज मेरा पैसा वापस करवा दीजिए सर